मोनसे जिन्स लंफेन्ट बायदोंमोन आरो बेयो प्रदाक्टआ जाहैबाय खिलार प्रदाक्ट निफ्रायमोन आरो बिखौ आं बायदोंमोन ब्रेन्ड आव बङाइगावनिफ्राय आरो बि लंफेन्टखौ गाननानै आं जोबोद मोजां मोनदों आरो लासटिं आबो बियो बोसोरथामसोआ होदों आरो बि लंपेन्टा गावनि भेलु बायदिनो बिबायदि लासटिं होनायाव आं मोजां मोनदों बाहायनो खिलार जिन्सखौ बिनि थाखायनो आङो जिन्सखौ गाननोबो मोजां मोनो आरो बिखौ गानोब्ला खमफर्टबो मोनो थिक बेबायदिनो आङो बिनि थाखायनो बे जिन्सखौ गाननो मोजां मोनो आं बेबायदिनो जेरै बेलेग लंपेन्टफोरखौ गानोब्ला कमपर्ट मोना जेरै फरमेल लंफेन्टफोरखौ गानोब्ला जोंखौ एसे मोजां मानसिफोरखौ गाननायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो जेरै एम पि एम एल ए फोर बा बिउरिक्रेटसफोर जेरै साख्रि मावग्राफोर मास्टारफोरखौ गाननायखौसो जोङो बांसिन मोजां मोनो दा जोङो बेबायदिनो जेबो मावैलाय बेनि थाखायनो जिन्सखौ बांसिन गाननो आं मोजां मोनो